हँ यौ नहि नहि दबा तऽ एक नम्बर देलहुँ रहै अहाँके सभकेँ तऽ ओएह दै छियै दबा तऽ ककरो तऽ नहि एलै ई दिक्कत की भेलै हन दबामे ओ क्रेक कै गेलै तऽ गैरेन्टी पीरियडमे रहैत छै तबे हम बदलि सकैत छी ओकरा एना तऽ नहि होइ छै ओ अच्छा अच्छा ओ तऽ अहाँकऽ नहि एना तऽ नहि बदलल जाइत छै लेकिन अहाँ एतेक कहि रहल छियै तऽ बदल देल जेतै नहि नहि तऽ अहाँ जे छै ओ डॉक्टरके झालि लैकऽ जे छै से आउ एक दिन दुकान पर तब जे छै ओकर हम जे छै दखबै कऽ हूँ हम हाँ तऽ सर की करबै तऽ लैकऽ तऽ आबैए पड़त ने तेल तऽ सर लागबे ने करत लैकऽ तऽ आबैए पड़त ओना हम एतऽसँ मिस्त्री तऽ भेज नहि सकैत छी अहाँके घर पर जी जी नहि सर अहाँके काम अहाँके साम सर काम कराय देबै हम किएकि एना तऽ नहि भेलैहन एकोटा शिकायत आइ तक नहि एलैहँ अहाँक फर्स्टे शिकायत आएल यऽ जे अथी दबा क्रैक कै गेलैहन नहि सर कराए देबै हम अच्छा भेलै तऽ हमरा दुकानसँ लै गेलियै अहाँ तबे ने हमरा कहैत छियै अच्छा अच्छा अच्छा ठीक छै आउ ने अहाँ टैक्टर लैकऽ दुकान पर